में थुआढ़ी हट्टिया बूट लेता मै सोचेआ बड़ा ई शैल होना में में थुआढ़ी हट्टिया बूट लेता में सोचेआ बड़ा ई शैल होना मगर मगर मै थोह्ड़े चिर मतलब इक घैंटा मतलब इक दिन बी नेईं होएआ लाए दे ते ओह् खराब ई होई गेआ पुज्जेआ मतलब खराब होई गेआ दुए दिन लाने ओह्ड़ा नी रेहा दुए दिन ओह् लाने ओह्ड़ा नी रेहा नुहाड़े केह् आखदे उसी नुहाड़ा तसमें पैह्लें ते नुहाड़े तसमें खराब होई गे फ्ही आस्ता आस्ता नुहाड़ा था सौल निकलना लगी पेआ थल्लै सौल नुहाड़ा पूरा घसी गेआ नुहाड़ा सौल पूरा घसी गेआ इक दिन आ'ऊं ब्याह् ई गेदे में इक दिन ब्याह् ई इक दिन में इक दिन ब्याह् ई गेई ब्याह् ई गे ते ब्याह् खाद्धा बी नेईं ते बिच्च रस्तै गै त्रुट्टी गेआ लोक मिगी दिक्खन लगे कुत्थुआं लैता इन्नै जूता में उसी एलफी लाई लाइयै जोड़ेआ ओह् मुहा फ्ही बी नेईं जुड़ेआ ओह् मुहा फ्ही बी नी जुड़ेआ ओह् रस्ते केह् पुज्जना लोकें घर तकर बी नेईं पजोएआ में भैन चोद सिरै चुक्कियै आह्नना पेआ मै मै ओह् सिरै सिरै चुक्कियै आह्नना पेआ में सिरै चुक्कियै आह्नना पेआ लोक बी दिक्खन एह् कुत्थुआं हट्टियै जूता लेता जेह्का इस सिरै उप्पर लेना लेना पोआ दा लोक बी दिक्खन इयां इयां कोई नी दिखदा जूता दिक्खेआ शो बनी गेई जूते कन्नै फट्टे फट्टे बूटें ने शो बनी इन्नी शौ बनी लोक बी मिकी दिक्खन लगे एह् अज्जकल दी जूते दी क्हानी इन्नी खराब होई दी नी अज्जकल दे जूते मैं चाह्नी मेरे जूते दे पैसे मिगी बापस करो मिगी मिगी बापस होने चाहिदे एह् कोई गल्ल होंदी भैन चोद पैह्लें पैसे बी देओ फ्ही फट्टे नेईं पैह्लें पैसे बी देओ पैसे बी देओ फ्ही जूते बी फट्टे दे लेओ फट्टे दे होई जाङन